हैलो हा जय झूलेलाल हा भाजि॒यूं वठणियूं आहिनि अथव तव्हां वटि हा पालक खपे अधि किलो हा ऐं चाट मसाला जी वेड़ी वेड़ी मेथीअ जी वेड़ी तुरियूं किलो गोबी किलो टमाटा किलो हा पटाटा हिकु किलो बसर किलो

गुआर पाउ जी हा हा भींडियूं किलो हा लोकी खपे किलो हा पाउ अदरक

मिर्चु खपनि पाउ

पकोड़े लाइ खपनि

ऐं हू थुल्हा मिर्चु अथव जेके थुल्हा थुल्हा मिर्चु न थींदा आहिनि गोल गोल शिमला मिर्चु उहे बि डि॒यो अधि किलो बि॒यो हाणे तां घरु म बि॒यो त कुझु न खपे घरु पहुचाइणु जो तव्हां छा वठंदा

हेॾा पैसा हा पोइ भले मोकिले छॾियो घरु हा त भली हाणे मूं ॿुधायो न कीअं कीअं भाजि॒यूं घणी घणियूं आहिनि घणा पैसा कयो अथव हिसाबु

अछा हा हले वीह रुपिया अधि किलो हा हेॾी महांगी असी रुपिया हेॾी महांगी थींदी हलो ठीकु आहे मोकिलियो रोटी त घर में करणी आहे न मसालो त खपेई न हा घटि न हलो ठीकु आहे चालीह लगायो चालीह न थींदी हा ठीकु आहे ऐं ॿियो छा लिखवायो अथई मां ॿुधायो

हा हले पंजाह त आहिनि हले किलो लिखो हा अधि किलो हुजे हा ठीकु आहे किलो लिखो हा उहे बि लिखो किलो उहे बि खपनि किलो हा हा गुआर अथव गुआर हा लिखो अधि किलो

हा लिखो पाउ

हा लिखो हूअ महांगी था डि॒यो भई गुआर पंजाह त लगायो न पंज त घटि कयो न

हा हा

हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा

हा घरु अचणु जो ॿुधायो न घणा पैसा हा जय झुलेलाल